इंडिया मे पहिरों खां हाणे कपिड़ा बदिलजी रहिया आहिनि छाकाणि त अदाकारनि पंहिंजी अदाकारी ॾेखारे इंडियंस खे इनफ्लूऐंस करे रहिया आहिनि त पहिरों जेके उहो माताऊं भेनरूं कपिड़ा पाईंदियूं हुयूं हाणे उहे कपिड़ा बदिलजी रहिया आहिनि पहिरों जेका अदाकार कपिड़ा पाईंदा हुआ हाणे उहे हिकदमि बदिलजी विया आहिनि हिन खां पोइ मूंखे चालू नमूनो कपिड़ो वणंदो आहे जंहिंमें पेंट शट ऐं इहो मां पंहिंजे एरीआ जे दुकानदार खां वठंदो आहियां